हमरा सबके जे पोखरि सब नदी सब छै बगलमे नहाबय लए जाइ छियै सब हेलय लए जानय छियै बहुत अच्छा लागय छै डर नहि हइ छै हेलय छियै सब आदमी पोखरि सब अगल बगलमे ढे़री यऽ नदी सब लहबय छियै